हा मुंहिंजे घरु नल जो पाणी ईंदो आहे घर में नल जे पाणी अचण सां तमामु सहूलियत थी वेई आहे छो करे पहिरें जे वक़्त में माण्हुनि जे घरि नल मां पाणी कान अची सघंदो हुओ ऐं नल जी सुविधा घरनि में न हुई ऐं तंहिं वक़्त में साफ़ु पाणीअ जी बि ॾाढी परेशानी माण्हुनि खे ॾाढी महिसूसु थींदी हुई पहिरीं जा माण्हू ॾाढा परे परे वञी करे खूहु था पाणी भरे ईंदा हुआ ऐं जंहिं कारां उन्हनि घरनि में कमनि में ॾाढी उन्हनि खे परेशानी थींदी हुई पर हाणे पाणी सहूलियत थी वेई आहे छो की असांजे हाणे नलकनि मां पाणी साफ़ु अचे थो पहिरीं जे माण्हुनि खे परे वञी करे खूहु मां ऐं भाविरिनि मां पाणी भरे अचिणो पवंदो हुओ ऐं उहा पाणी साफ़ु बि न हूंदो हुओ हुन में घणेई जीव जंतू हूंदा हुआ जंहिं करे घणी पे बीमारियुनि जो बि सामिनो करिणो पवंदो हुओ ऐं पर हाणे नलनि जी सुविधा थियण सां माण्हुनि जे घरनि में नलको में साफ़ु पाणी अची थो वञे जंहिं करे उन्हनि खे ॾाढी सहूलियत महिसूसु थी आहे